हेल्ल' आंनि मुङा जितु मुसाहारि आङो फ्लिपकार्डआव मोनसे मबाइल अर्डार खालामदोमोन बेयो मोजाङै सफैदों माने कालाराबो जे कालारखौ बिहरदों आं बे कालारखौनो आं फसायनायखौनो बिहरदों आरो बेवहाय एथ' बिनि मेन एमाउन्टआ जाहैबाय बार' हाजार आतस' बिस ताका बेवहाय आङो अनलाइन बिहरदोंमोन अनलाइन पेमेन्ट हरदों बिनि गेजेराव आङो माने मबाइलखौबो आं कालारआ आं फसायनाय कालारखौ आं मोन्दों आरो बेनि थाखाय आं मोजां मोन्दों लोगोसे मबाइलआ आं दा इउज खालामगासिनो दं जे इउज खालामनाय आंनिया बारा गोबाव जायाखै मोजाङानो मबाइलआलाय माने बारा गाज्रिद्राय नङा कालारफ्राबो माने फ्लिपकार्डआव बिहरनायमोन फ्लिपकार्डआव बिहरनाय अब्लाबो माने थाबैनो सफैदों आरो अनलाइनावहाय सफैनाया थाबैनो सफैब्लाबो माने ओरैहाय सानथाम सानब्रैनि गेजेरावहाय आङो बिनि माबानिफ्राय लानाय जादों दा बिनि थाखायनो आङो मोजां मोन्दों आरो आंनि बुंनाया एसेनोसै